बाइक से जाना बहुत अच्छा लगता है बाइक को चलाने में बहुत आनंद आते हैं यही कि जब लम्बा सफर करो तो बाइक पर थोड़ा सतर्क हो कर चलना चहिए ओर मेरी इच्छा है कि मैं बाइक से भारत भ्रमण करूँ मेरे को लोग बताते हैं कि भारत बाइक से भ्रमण करने में बहुत आनंद आते हें प्रकृति के नज़ारे दिखते हें बाइक से चलने में ओर जहाँ इच्छा पड़े वहाँ बाइक को रोक लो कोई दिक्कत नहीं रहती है कोई होटल आ गया तो वहाँ रोक लो नाश्ता पानी कर लो तो बाइक में तो बहुत आनंद हें थोड़ा बहुत अंदर सामान भी गाड़ी के पीछे बेग में रख लो और बाइक से कहीं पर चले जाओ आप कोई दिक्कत नई है रोड भी सब चकाचक है और बाइक से जाना सभी को पसंद है मैं बाइक से रतलाम गया हूँ देवास माता जी के दर्शन करने के लिए भी रत देवास गया हूँ बाइक से बहुत मज़ा आते हैं रस्ते में दो चार लोग जाते हैं तो हँसी मज़ाक करते करते जाते हैं और हँसी मज़ाक करते करते आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं और चकाचक बिल्कुल बढ़िया लगता है बाइक से जाना आना और जे देनिक जीवन में भी अपन बाइक का इस्तेमाल करते हैं काम पर जाने के लिए बाइक को चलाते हैं और कहीं मार्केट जाने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं अपन तो ऐसे बाइक की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हर पल पल में बाइक चलाते रहते हैं बाइक का बहुत बढ़िया काम